اوپو اے ففٹی ٹو نو ہزار کی قیمت میں اچھا فون ہے بالکل کوالٹی اچھی ہے فون دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے لائٹ ویٹ ہے اس کے ساتھ مجھے چارجر بھی ملا کوَر بھی ملا چار جی بی چونسوٹھ جی بی ہے لائٹ ویٹ ہے کوالٹی اچھی ہے چل بھی اچھا رہا ہے ابھی تک مجھے کوئی پریشانی اس میں محسوس نہیں ہوئی کوال ساؤنڈ بھی اچھے ہیں آواز والیوم ساری چیزیں بہت اچھی ہیں